सर आमी मर्सडीज बॅन्झ च्यान उलयतात तुमकां गाडी जाय आमच्या कडेन आतां लेटस्ट मॉडल आयला मसडीज बॅन्झ झॅड क्लास म्हणून तर तुमी गुगलार सर्च करतले तर हांवें तुमचो कॉण्टॅक्ट लीस्ट बी काडलां सो तुमकां कॉल दिवया म्हणलें सिन्स यॉल शोड इंट्रस्ट ईन दॅट आमी म्हापसा शोरुमांतल्यान उलयता सो आमचे न्यूव एस क्लास आतां दोन मॉडल्स आयल्या मर्सडीज झॅड क्लास आनी मर्सडीज एस क्लास तर आय वूड प्रिफर यॉ हांव तुमकां सजॅस्ट करतलो की तुमी मर्सडीज एस क्लासाक वच्चें तर एस क्लासान फिचर्ज म्हणल्यार तातून आमचे कडेन तीन ऑपशन्स आसा एक तो मॅन्युअल एक ऑटोमॅटीक आनी एक सॅमी ऑटोमॅटीक तर तुमी मॅन्युअल चलोवपाक आवडटा वा तुमकां ऑटोमॅटीक आवडटा ओके सो मॅन्युअलान

हय हय सो आमचे कडेन तांतुनय तीन ऑपशन्स आसा तांतून पॅट्रॉल डिजल आनी इलॅक्ट्रिकल येता इ वी तो इ वीक गेल्ले एटलिस्ट ह्या ह्या काळान इ वीक गेल्लें बरें कित्याक मागीर फुडें पॅट्रॉल डिजलचे प्रायस वाडटकूच मागीर प्रायस वाडटकच म्हणल्यार तुमची मायलेजूय मागीर कमी जातली सिन्स पॅट्रॉलचे कॉस्ट वाडला म्हणल्यार सो आय वूड सजॅस्ट टू हां हांव तुमकां सजॅस्ट करतलो की तुमी इ वीक वच्चे तर तातून जेन्ना तुमचे गाडयेची बॅट्री डावन जातकच तुमी ते चार्ज करपाक शकता आनी लाँग लाँग डिसटन्स सुद्दां तुमचे सपोट करतली ती सो एका चार्जान तुमी एक हंड्रेड किलोमिटज ट्रॅवल जावपाक शकता हंड्रेड किलोमिटर स्पॅर बॅटरी लायक एक पोटेबल बॅट्री मेळट्ली सो तातून तुमकां लाँग डिसटन्स मायलेज कवरेज बी जातली आनी फिचर्ज म्हणल्यार हां सो इ वीन ती एक बॅट्री पोटेबल बॅट्री फिचर जालो मागीर तातून ईन स्क्रीन डिस्प्ले आसतलो थंय तुमकां स्क्रिनाचेर तुमकां फूल खंयची तुमची गाडी खंयची गियरान लायक तुमची गाडी खंयचा गियरान आसा तें तुमकां तें ऑन स्क्रीन दिसतलें मागीर मॅप्स येतलो ईन बिल्ड इंटर्नेट येतलें वीत अलॅक्सा फ्रंट सिक्स्ट एरबॅग सिक्स एरबॅग्स आसा आनी कॅमेराज त्री कॅमेराज पेमँट सर तुमकां जाय तशें लायक वी टेक चॅक पेमँट एण्ड आदर म्हणल्यार तुमी बँकाक कॉण्टॅक्ट करून तुमचे तुमी लोन सुद्दां घेवपाक शकता ईफ यॉल वॉण्ट आनी गाडयेचो प्रायज इज ओनली फिफ्टी लॅक्स एडवान्स बूक

एडवान्स बुकींग ट्वॅण्टी लॅक्स मिनिमम हय हय ओपन सनरूफ सुद्दां तो दुसरो मॉडलान येतलो सो झॅड क्लासान ओपन मॉडल येतलो ओके दवरतां हांव